कशें आसात तुमी आसत ना बरें हांव एक पॉलिसी एजंट आनी शेतकाऱ्याची पॉलिशी खातीर हांव हांगा आयिल्लो आसा तूं एक शेतकरी बरो शेतकरी म्हणून म्हाका खबर आसा म्हणून हांव तुजे फुड्यांक आयलो शेताची पॉलिशी केले तुमकां जायतो फायदो आसता ते पॉलिशींतल्यान तुमकां इंट्र इंट्रस्टी मेयटा आनी वर्सांतल्यान एक बरोपाची आनी कितेंय लुकसाण बिकसाण जाली जायत तर ते तुमी ते पयशे गोवर्नमेंट तुमकां तेजे पयशे दिता आनी येता इंस्पेक्शन करता ते पयशे दिता अशीच तुमी ती पॉलिशी जर दवर चालू दवरले जायत तर तुमकां तेजो फायदो खूब आसा अशें वर्सान वर्स तुमी दवरले वर्सां वर्स तुमी शेत रोयतात आनी शेताचें उत्पन्न घेतात देवस्गेगान कसलेंय अरिश्ट येता नॅचरल कॅलिमिटी म्हणटा तेका म्हणजे कसलेंय अरिश्ट तें येतात तें तुमकां त्रासदायक जाता जे त्रासदायक जाता तेन्ना गोरमेंट लॉस जाल जाय ते गोरमेंट तुमकां दिता पयशे आनी आनी गोरमेंट दिता आनीक ते तुमकां फायदेशीर आसा आनी प्लस तुमकां ती पॉलिशी कितें करता तेजेय तुमकां ती पॉलिशी कंटिन्यू जाता कितें हें जालें जाल्यार आनी तुमी अशें वर्सान वर्स वर्सांतल्यान गोवोरमेंट तुमकां स हजार किदें दिता तेन्ना ते तुमी योग्य तरेन तेचो फायदो घेवचो असो म्हाका दिसता